जय झूलेलाल असांजे हिते चारि पंज कलाक से लाइ लाइट वेंदी आहे उहो बि फ्राइडे ॾींहुं त मूंखे सभु कुझि करे रखिणो पवंदो आहे जो लाइट जा कमु आहिनि जीअं वॉशिंग मशीन में कपिड़ा धोअणु धुलजंदी आहियां मां सुबुह जो ॿी लॻे लाइट वेंदी आहे त छह बजे लाइट ईंदी आहे त हुन सां पहिरियों मां कपिड़ा धोई रखंदी आयां जेके बि ओवन जा कम आहे उहे करे रखंदी आहियां और लाइट न हुजण जे करे असांखे जाम तकलीफ़ थींदी आहे पाणी भरे रखंदी आहियां पंज बाल्टियूं छह बाल्टियूं जीअं ॿियनि खे तकलीफ़ न थे हिन करे मां जेको बि लाइट जो कमु आहे पहिरियों करे रखंदी आहियां रोटी बि ठाहे रखंदी आहियां जीअं ॿेअनि खे तकलीफ़ न थे उन टाइम अगरि कोई छह बजे अची वियो त लाइट चालू करे मां गरम न करे सघंदमि हिन करे मां फ्रिज में रखी छॾींदी आहियां जीअं त जेको बि आइस्क्रीम ठाहिण जो हुजे फ्रिज में पहिरियों रखी छॾींदी आहिओयां जीअं त थदो खाई सघनि माण्हू मुंहिंजा ॿार थधो खाई सघनि मुंहिंजो घोटु अचे थो हुनखे तकलीफ़ न थे हुनखे पाणी बि पहिरियों थधो रखी छॾींदी आहियां फ्रिज में मूं मुंहिंजा जेके इन लॉस आहिनि जेके ससु आहे हुनखे जाम तकलीफ़ थींदी आहे लाइट जी बिगैर हिन करे मां हुनखे गाडन में सै्रु करणु वठी वेंदी आहियां कलाक जे लाइ हिन खां पोइ ईंदा आहियूं त थकजी पवंदा आहियूं हिन करे मां पहिरियों जेको थधो पाणी या थधो लीमो पाणी रखियो उहो हुनखे ॾींदी आयसि पीअण जे लाइ जेतिरो हुनखे तकलीफ़ न थे असां लाइट न हूंदा आहियूं त मुंहिंजा ॿार त लेट ई ईंदा आहिनि हिन करे मम्मी लाइट नई है करे चवंदा आहिनि सते अठे बजे ईंदा आहिनि उहे लाइट हूंदी आहे त छह बजे छुटंदा आहिनि त अची वेंदा आहिनि पर हुननि खे थोरो पार्क घुमी ईंदी आहिनि थोरो खाई पी ईंदा आहिनि त मूंखे तकलीफ़ घटि हुजे मां चाहियां थी इहे प्रॉब्लम जेका आहे जेका असां फेस था कयूं फ्राइडे जे ॾींहुं चारि कलाकनि जे लाइ हिनके जल्दी सां जल्दी सॉल्व करणु खपे जीअं त ॿियनि खे तकलीफ़ न थे और असांजी एरिया में जेको बि आहे जनरेटर लॻाइण खपे हुननि खे जीअं त असांजी एरिया में सभु को माण्हू जेको बि बुज़ुर्ग आहे ओ सुखु माणे सघे